बीस हज़ार नौ सौ दस तीस हज़ार पाँच सौ साठ साठ हज़ार एक सौ एक पचास हज़ार नौ सौ चालीस अस्सी हज़ार सात सौ नब्बे